हाँ भैया हमको सीमेंट चाहिए आपके य कौन सी सीमेंट रखे हो

और और कौन सी ब्रांड तो हमको भैया दो दो ढाई सौ बोरी सीमेंट चाहिए क्या आपके यहाँ ओ पी सी मिलेगी नहीं तो ओ पी सी नहीं तो ओ पी सी जैसे तिरालीस रेट में आती है और बाकी ये सब तैंतीस रेट में हमको नहीं तो दुकानदार तो कोई भी रेट रखते हैं लेकिन अगर हम बताएँ तो आप उपलब्ध करा दीजिए इसका क्या रेट है रेट क्या है हाँ तो ढाई सौ बोरी ही चाहिए हाँ ढाई तीन सौ बोरी चाहिए हमको रेट क्या है रेट रेट क्या है साढ़े तीन सौ किसका नौट फोर सेल वाले का या इसमें कोई गुंजाइश कुछ कम हाँ हाँ साढ़े तीन क्या करें आएँ मैं मैसिम में दो क्वालिटी आती है मैसिम में दो क्वालिटी आती है लेकिन अच्छी क्वालिटी जो होती है हमको अगर मैसिम में अगर हमको दो पीस देंगे तो ब्लैक वाली देंगे एक मैसिम एकदम काली आती है लेकिन हम हाँ सरकारी काम में लगाए तो व्हाइट आती है क्योंकि ब्लैक थोड़ा अपना हमको हमको पता कर के बताइए कि मैसिम जो ब्लैक बनाती है अच रिजनेबुल रेट लगाइए फाइनल रेट हमको बताइए

हाँ कितनी है कितना बैग आता है एक गाड़ी में

हाँ चलिए हम इसको देख लेते हैं तब भी हमको ढाई तीन सौ लगभग चाहिए हमारी खुद के लिए चलिए ठीक है ठीक है भैया हम फिर बताते हैं आपको ठीक हाँ हाँ ठीक है